पक्षी पालन करना चहिए हम लोग को क्योंकि इससे ढेर सारी काम आती है जैसे मुर्गा फारम खोलना ये सब चीज ये सब पक्षी पालना चाहिए क्योंकि ये सब दैनिक जीवन में ढेर सारी काम आती है और ये सब और की पहले हम लोग के देश में ढेर सारी पक्षियाँ सब रहती थी जोकि आज नहीं देखने को मिलता है इस वजह से अपना जनरेसन को बनाए रखने के लिए पक्षी का पालन पोषण करना चाहिए पक्षी का पालन पोषन करने के लिए हम लोग को हर तरह के पक्षी को पालना चाहिए उसका मेन्टेन करना चाहिए और उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करना चाहिए ताकि जो भी हमारे देश में है पूर्वजों की पहचान है ये सब चीज के लिए ये सब चीज बने रहें हमारे देश में आज कल हम पक्षी समय में ढेर सारी बीमारियाँ आने लगी हैं ये सब चीज को भी दूर करने के लिए हमारे टेक्नोलॉजी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए ये सब चीज के दौरान सब कुछ का सामना करना चाहिए

चाहिए उसके संबंध में जो भी है उसको पालना चाहिए हर चीज का मेनटेन होता है जैसे मनुष्य को अपना जनरेशन को बढ़ाने के लिए मनुष्य अपना जन जनन नियमित रखते हैं ऐसे पक्षी सबका भी मेनटेन करके उसका जनरेसन को बढ़ाए रखना चाहिए क्योंकि जैसे पहले आज कल के पक्षी में भी ढेर सारी बीमारियाँ आती हैं जैसे ढेर सारी बीमारियाँ जैसे पक्षियों में गौरैया ये सब ये सब एक पक्षी का जैसे दूसरे देश के उसके मौसम के हिसाब से हम लोग को उसका पालन करना चाहिए क्योंकि हर चीज हर मौसम से हीं होता है और उसे मौसम के अनुसार रखना चाहिए ऊ सबका देखभाल करने के लिए अपना डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए अच्छे स्पेस्लिश्ट डॉक्टर को रखना चाहिए